हमर जे छै सबसँ मतलब पसन्दीदा गेम छै क्रिकेट आओर क्रिकेटमे हमरा जे छै मतलब बहुत नीक लगै छै ओकरमे मतलब एगारहटा प्लेयर होइ छै आओर सब गोटे मतलब आपसमे खेलै छै आओर दूगो बैट्समैन होइ छै बैटिंग करै छै आओर हमर जे छै फेवरेट मतलब पसन्दीदा खिलाड़ी जे छै ने ओ हमर धोनी छै धोनी इसलिए भी छै ने की धोनी बिहार के छै आओर अपन राज्यके छै तऽ धोनी हमर बहुत फेवरेट छै हम ओकर बहुत बड़ा फैन छियै ओकर जहाँ जहाँ मैच होइ छै ओकर मैच हम देखै छियै आओर ओकर हेलिकॉप्टर शॉट जे छै हमरा मतलब बहुत पसंद छै ओकर हेलिकॉप्टर शॉट जे छै हम कभि यो मतलब मिस नहि करै छियै आओर ओकर जितना भी आइ पी एल होइ छै ओकर हर मैच देखै छियै ओ चाहे भले ही ओ मैच हार जाइ या जीत जाइ हमरा ओकरासँ मतलब कोनो मतलब नहि रहै छै तऽ ओकरा हर मैच मतलब हम देखै छियै आर आनन्द लै छियै से खातिर धोनीमे धोनीमे की छै ने ओकरा मे मतलब घमण्ड नहि छै आरो ओ बहुत बढ़िआँ प्लेअर छै आओर ओ शान्त स्वभावान के इंसान छै नेकदिल इंसान छै आओर काफी अच्छा प्लेअर छै ओकर मैच हम आरामसँ सब देखै छियै आज तक मतलब मिस नहि कयले जे छै मतलब अच्छा गेम छै आओर ओकरा सब कोई गोटे खेलै छै आओर हमेशा मतलब मैच वगैरह होइते रहै छै तऽ हम हर जगह मैचो देखै छियै आइ पी एल एलै ने जैसे हमर आसपासमे यदि मैच वगैरह होइ छै क्रिकेट वगैरह होइ छै तऽ हम ओकरा बड़ी ध्यानसँ एकदम मनसँ नीकसँ मतलब देखै छियै तऽ से खातिर जे छै ओ हमर सबसँ फेवरेट गेम होले आओर बहुत मतलब अच्छा छै पसन्दीदा छै ओकरा हमे मिस नहि करै छियै हमर आसपासमे दूरोमे यदि मैच होइ छै सीनियर भाईजी लोग अर खेलै छै ओवला मैच देखै खातिर हमे एकदम साइकिलसँ चलेले चलेले धीरे धीरे चलि जाइ छियै आओर ओ मैच देखै जाइ छियै पूरा मजा उठाबै छियै वहाँ जाइ छियै आओर पूरा मजा अबै छै सीनियरो सब बोलै छै अरे तुम यहाँ मैच देखै आबि गेले हँ हम बोले हाँ हमरा मैचमे बहुत इंट्रेस्ट छै आओर अपन टीम छै ने के टीम छियै ने देखैमे आओर भी इंट्रेस्ट लगे छै तऽ से खातिर हमे जाइ छियै हर मैचके देखै छियै आओर मजामे मतलब लै छियै